न्यूजपेपर जखने हम हाथ मे लै छी तखन सबसे पहिले खेल अऽ राजनीति ई दू टा चीज विशेष पढ़े के जेइछे रुचि रहेए ओकर कारण की छै राजनीति सऽ ई पता चलै छै जे हमर देश मे कि चलि रहल छै आ कोन राजनेता के केहन विचार छै देश के जनता के प्रति तऽ एहि चीज के जानकारी देश के जनता होइ के कारण हमर कर्तव्य छै जे हम ई जानि जे हमर देश मे जे मंत्री छथि आ मंत्री हमरा सबके लेल की कऽ रहल छथि अऽ कोन हिसाब से विकासके क्षेत्रमे काज करैत छथि दोसर छै खेल खेल जगत मे एहि दुआरे इंटरेस्ट छै जे कि भारतवर्षमे हम रहैत छी आओर भारत हमर खेल खेले के लियऽ अग्रणी देश छै आ जखन भारत जीतैया तऽ बहुत खुशी होइया कोनो भी खेल मे यदि ओ पदक लए कऽ आबै छै भारत के खिलाड़ी तऽ ओहिसॅं बहुत ही हृदयमे जे छै से खुशी भेटैया